हम पहिले हम सब जे नृत्य करय छलहुँ गाँवमे तऽ हमरा सबके बहुते अनेक प्रकारके चुनौतीके सामना करऽ पड़य छलै किेक कि हम सब जे गाँवमे नृत्य करय छलहुँ तऽ लोग अर कहय छलखिन से इसब की करय छै अगर हमसब कोनो विद्यालयमे पढ़य छलहुँ आओर प्रतियोगिता अबय छलै नृत्यके भाग लै छलहुँ तऽ करय छलहुँ तऽ कोइ देखय छलखिन तऽ बजय छलखिन गामपर जे फल्लनमाके बेटी देखलियै स्टेजपर नाच करय छलै एना करय छलै मतलब गलत सोचय छलखिन हमरो अरके बहुते बुरा लगय छलै हमरा आरके तऽ एगो कला छलै नृत्य करयके जे हमहुँ सब नृत्य करू अपन मम्मी पप्पाके नाम रौशन करू जे किछु लेवल आगे बढ़ू तऽ हमरो सबके भेटल जे ग्रामीण समुदायमे सबके देखलियै आगे बढ़लइ विकास भेलय तऽ हमहुँ सब आगे बढ़लहुँ जे आब तऽ पहिले ने कुछो मिलय छलै तऽ ने आब तऽ हर चीजके सुविधा भऽ गेलय लेकिन हमरा सबके पहिले बहुते चुनौतीके सामना करय लै पड़ल लोग अरके बातो सुनऽ पड़ल लेकिन आब आब तऽ बहुते चीजके सुविधा मिल गेल छै जेना कि हमरा सबके डान्स ना नृत्यके टीचर मिल गेल यऽ गुरू मिल गेल यऽ शिक्षक मिल गेल यऽ जे हमरा सबके सिखबय छथि किछु टाइमके लेल बजबय छथि की सीखू करू प्रयास करू जे किछु ले अहाँ किछु लेवल आगे बढ़ब से से तहिना अहाँ नृत्य करू आओर ग्रामीण समुदाय से जे जे अहाँके सुविधा मिलल अछि ओइपर ध्यान देबय